हँ कहू हँ कहू हँ अभी तऽ आब आब तऽ हँ की हँ हँ आइ काल्हि बच्चा सबके हँ आइ काल्हि बच्चा सबकेँ इएह चीज नीक लगैत छै बढ़िआँ लागल लेकिन ने अपन सबकेँ तऽ जे मैथिली गीत यऽ ओहे सबसे बढ़िआँ यऽ ने

हँ जे हम अहाँ सुनि नहि सकैत छी सब स्थानमे देखायल गेल छै वीडियो सब एहि सबके लेल ई सब भऽ रहल यऽ नहि तऽ अपन मिथिलामे तऽ बड़ा ई सब अच्छा से रहै छलथि हँ हम आब बहुत कमे लोग यऽ जे मैथिली